न'खराव बेमार आजार लोमजानाय साजानाय जायोबा जोङो बांसिनानो बेमार लोमजानाय मानसिनो ओंखामखौ गुरै संनानै गेफे संनानै जाहोयो आरो बिदिनो जों गोदोनि दिनाव बांसिनानो खांनाय खुंनाय मुलिफोर जाहोयोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो दानि दिनाव डाक्टारनि मुलि आरि बांसिनानो बाहायो ओमफ्राय थेवबो जोङो न'खरफोराव बांसिनानो दाव फिसा जाला रोसि बिदिनो मैगं थाइगं जारि माना मुनि आरि खांथिंनानै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बिदिनो खांथिंनानै देफ्लेनानै दावजों जाला रोसि फुदुंनानै बानलु गोसा बानलु फिसा बोरदोनफोरखौ होना होनानै रोसि फुदुंनानै लोमजानाय मानसिया थाग्रा जाथों राफोद जाथों होननानै फुदुंनानै होयो आरो बिदिनो उदै आरि साबायबायबा जोङो सुमफ्राम बिजौ बिदिनो खिफि बेन्दों बिजौ सिफ्लेनानै रोसिखौ होयो जाहोयो आरो बिदिनो उदै सानानै खिनाय जाबाथाय खिनाय मानसिनो बांद्राय खिदोंबा थालिर आथिया थालिरनि आथा दाननानै आथाखौ लोंहोयो लोंबाथाय उदैआ थान्दा मोननानै खिगायो बेबायदिनो आरो बर'फोरा बुहुद बिदिनो मैगं थाइगं बुथुमनानै मानि मुनि खिफिलेवा बिदिनो जारि बुथुमना फाजा आरि एवनानैबो जायो बिदिनो देहाफ्रा थाग्रा मोजां मोनो उदै साबा आरिबा मोजां जायो बेबायदिनो बर'फोरा बेमार आजार जाबा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ खांनानै जानाय जायो